हॅलो हय कितें म्हणटा तुंवें मातशें घरा कडेन लक्ष दिवपाक जाय आसलें न्हय घरा कडेन मात्तूय लक्ष दिना तुमी ताजेर

आं ओ बरयलें म्हणूनय जायना न्हय मातशें कितें तरी वाचून बिचून घेवंक जाय न्हय तुमी आं वाचून घेवंग जाय जावं मातशें कितें पाठ करून घेवंक जाय तातून करून भुरग्यांक मातशें कळटा आं फक्त बरयलेंच म्हणून जायना कळ्ळें बरयलें पळोवन पळोवन बरोवं येता न्हय मातशें वाचून घेयात वाचून घेतलें पाठ करून घेतलें म्हणटकच मागीर जाता न्हय तें

हय गणितान मातशें म्हमजे तीं च् चडशीं वड प्रॉब्लॅमां आसलीं न्हय तीं वड प्रॉब्लॅमांक लागून तीं मातशें फाटीं उल्लां कारण वड प्रॉब्लॅमां मातशें म् समजपाक मातशें कठीन वयता जातलो आं फुडें जातलो फुडल्या हाका जातलो ही पयलीच टॅस्ट आसा न्हय दुसऱ्या वेळे टॅस्टीक मागीर जातलो सारको आं हय हय हय बरें बरें बरें हय आतां भुरग्यांचें म्ह तशेंच जालां बाई सांगता तेंच खरें गुरुजी सांगता तेंच खरें अशेंय म्हणटा बरें हांव दिता लक्ष पळयतां आं आनी कितें सा नाका नाका नाका नाका टुशनांक घाल नाका टुशनांक जर घालीत न्हय जाल्यार मागीर आं टुशनाची म्हयने वेगळी जाता पद्दत वेगळी जाता आनी आमची पद्दत वेगळी जाता तेन्ना टुशनांक घाल नाका आमी जें कितें शाळेन शिकयता तेंच तुमी करून घेयां घरा कडेन तेतूर करून जातलें आं बरें बरें तर